केना आब तऽ हर बरद नहिये ने रहैत छै तहन ट्रेक्टरसँ होइत छै हँ खूब नीकसँ कोनो दिकक्त नहि छै गाम घरमे ट्रैक्टरे सबके छै अपन रोटाबेटर छै ट्रेक्टर वला फार छै ओकरबाद जे छै एकटा झालि टाइपके आबि गेलै हँ मार्केटमे ढ़ेरी ने आबि गेलै हँ तऽ ओएह सिचाइयोके लेल पानि उपलब्ध भए जाइत छै कोनो तरहके दिकक्त नहि छै अपनेकेँ खेती करनाइ छै की ओ खेती करैके लेल सबसँ पहिने जे छै से खेतमे हर जोतल जाइत छै तकरबाद ओकरामे चौकी देल जाइत छै तकरबाद ओकरामे जे छै से चीजके खेती करबै कोन चीजके खेती करै लऽ चाहैत छियै धानके ओकरबाद ओकरामे धान छिटबै ओकरबाद ओकरबाद ओकरा जे छै से अपन जन बर ओ अपन अपने धान पैघ होयतै फेर ओकरबाद धानोमे दू भेरायटी होइत छै ओकरा रोपबै की बुनबै रोप करबै तहन तऽ ओहिके लिए अहाँकेँ जे छै से पानि दऽ कऽ खेतके पूरा जे छै से गीला कए कऽ तैआर करऽ पड़तै ओकरबाद ओकरामे अपनासँ तऽ नहिये होयतै अहाँ बाहर रहैत छियै तऽ जन राखि कऽ ओकरामे रोप करबेबै ओकरबाद बेसी यदि रौद होयतै पानि तानि पड़तै पानि नहि पड़तै तहन ओकरामे पानि दिआबऽ पड़त कटबऽ पड़त खेतके मने ओ पम्पीसेट भेटैत छै किएक तऽ बाल्टीसँ तऽ पटाओल होयतै नहि ओ जे छै से ओ पम्पीसेट भेटैत छै भाड़ा पर अपन पैसा लय छै एक सए बीस टका घण्टा ओ चलैत छै हँ तऽ नहरके व्यवस्था छै तऽ पानि निकालबै केना नहरसँ पम्पीसेट तऽ चाही ने ओहिके लिअ आकि अहाँ जनके द्वारा बाल्टीसँ उघबेबै तहन तऽ अहाँ पम्पीसेट बाल्टीसँ उघै वला जमाना नहि ने रहलै भरि दिनमे अहाँकेँ एको कठ्ठा नहि पटा देत तऽ तहन की भेलै ताहि दुआरे पम्पीसेट चलतै अहाँकेँ एक घण्टामे एक सए बीस टका लेतै एक घण्टा मोटा मोटी जे छै से दू तीन कठ्ठा जे छै से पाटि जाइत छै ओ तऽ बेसी ने फायदा भेलै ओहिमे हँ जानवरके तऽ प्रकोप प्रकोप बहुत छै बनैआ सुगर छै बंदर छै अधिकसँ अधीक संख्यामे ई सब तऽ कनिटा समस्या छै नील गाय छै ओकरा सबसँ कनि बचाओ करऽ पड़तै मानिकऽ बुझियौ ने यदि खेती करबै तऽ ओहिके लिअ जे छै से एक आदमीकेँ परमानेन्ट एकटा बाधमे जाहि बाधमे करबै पूरब वलामे करबै उत्तर वलामे जाहि दिशामे करबै ओहि दिशामे एक आदमी परमानेन्ट चाही जानवरसँ हमर जे छै से अनाजके बचत हुअ तहन तऽ सम्भव छै एहि ईलाकामे नहि तहन तऽ ई ईलाकामे जे छै से असम्भव बात छै इएह गप छै ठीक छै वेलकम वेलकम ठीक ठीक ठीक राखु